पहिला युगमे खेती होइत रहय पहिला युगमे खेती होइत रहय तब खेतमे हर चलबैत रहय ग् बैलसँ बैल जाइत रहय हर जोतैत रहय हर जोति कऽ ओहिमे बिया बालि छीँटैत रहय बिया बालि छीँटि कऽ ओकरा पटवन करैत रहय नहि तऽ तनि मनि मेघके आशापर रहैत रहय मेघ पड़ि जाय ठीक रहय नहि तऽ पटवन करैत रहय पटवन कए कऽ जब ओहिमे खेतीमे उ उपजा कइसे अयतै घर तऽ बालि होय जाइत रहय ओहिमे गहूमके मक्कइके खेतीमे मक्कइ होय जाइत रहय पकैत रहय तब ओकरा जन जोग यहाँसँ दस पाँच गो जाइ रहय तऽ ओ कचियासँ पहिले काटैत रहय कचियासँ काटि कऽ तब ओ घर नानैत रहय जन जोग आबैत रहय लए कऽ तऽ बैलेसँ आबैत रहय कटनी कराय कऽ उएहपर लादि कऽ फेर ओकरा आबि कऽ खरिआना भरबैत रहय खरिआनामे ओकरा लारि दैत रहय लारलाके बादमे तनि धूप लगाय दैत रहय तब ओहिपर बैलकेँ घुमाबैत रहय बैल घुमाए कऽ ओकरा दौनी करि लैत रहय दमाही होय गेल तब ओकरा की कयलक जे ओसयलक हवा बहल तऽ ओसाय पारि कऽ नानलक ओकरा बोरामे कसि कऽ तब जन जोगके पैसा देलक बोनि देलक उतारलक जे भाय नहि देबै तऽ ई हमर केना कऽ जीतै ई कटलकै हन भरि दिन खटलै हन तब किसानकेँ पहिलावला सुविधा बहुत रहय हलका भारी आ आब आबि गेलै जे आब अपन बुनि दहो पाइसँ पटाय दहो मशीन द्वारा जाय कऽ ओकरामे टेलरसँ खेती जोतवाय दहो खेती जोतवाय देलक ओकर बाद ओकरामे पटवन कए देलक मशीन खोलि देलक मशीन खोललाके बादमे पटवन होय गेल पटवन होलाके बादमे ओकरा आब दहो अपना अनाज पानि छीँट दहो छीँट देलह गहूम मक्कइ अपना फेर जनमि गेलह जनमलाके बादमे ओ बड़गड़ होलह पकलह फुटलह फेर ओकरा अयलह गाँववला मशीन अयलह हर तरहके मशीनके सुविधा होय गेलै सुविधा होय गेलै तऽ ओ मशीन आब आयल तऽ ओ कटरसँ कटबयलक कटरे काटबो कयलक कटरे बोझो बान्हलक उएह ओकरा दौनिओ कयलक तऽ सुविधा तऽ आब किसानके बहुत होय गेलै